ہاں اہاں السلام علیکم جی

اصل ہے کہ مہنگائی بڑھ رہا ہے اس وجہ سے جو ہے نا کمپنی بڑھا رہی ہے نہیں غلطی سوال ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کو جو ہے اب وہ مینیجر صاحب سے ہم لوگ تو اسٹاف ہیں مینیجر صاحب سے بولیں گے کہ گیس جو ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے غریب آدمی کیسے کیسے کیا کرے گا تو مینیجر صاحب پھر آگے سے بات کریں گے ابھی تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ وہاں سے تو کوئی بات ہوا نہیں ہے تو بات اس سے کیا جائے گا اب جو ہے تو لیکن یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا نہیں او جو ہے تو ٹھیک ہے اس میں جو ہے تو اب ای ہے کہ ہم بولیں گے اس سے مینیجر صاحب سے اور سوال ہے کہ اس میں کیا کیا جائے اس میں تو ہم لوگوں کا تو کونو غلطی ہے نہیں جیسا بھی کہا جائے گا وہاں سے ویسے نا کریں گے اچھا ٹھیک ہے اب جائیں اہاں ہاں جائیں گے تو بولتے ہیں اس کو کہ بھائی غریب آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے مینیجر صاحب کو بولتے ہیں اور پھر مینیجر صاحب اپنا و علیکم السلام